हां डोगरी ते मिगी औंदी ऐ पर एह्दी ग्रॉमर दे बारे च मिगी किश पता निं ऐ ते डोगरी जेह्ड़ी ऐ एह् साढ़े जे ऐंड के बिच बोली जंदी ऐ ते बाकी सारें लोकें गी नेईं औंदी ते सारें दी अपनी अपनी भाशा बट जेह्ड़े जे ऐंड के च रौंह्दे उं'दी अपनी भाशा ऐ